मधुबनी जिलामे अखनौ अखन बहुत गाँव छै जे बहुत पिछड़ल छै जे अखनौ तक पुरूष आओर स्त्रीमे बहुत भेदभाव करै छै पुरूष अगर चाहै तऽ दूर जाकऽ पैढ़ो सकैए आओर स्त्रीके ओतेक मतलब परमिशन नहि मिलल छै तऽ ओ बाहर जाकऽ पैढ़ सकै अगर केओ पुरुष मतलब कतौ गेल यऽ ओकरा आबैत आबैत राति भऽ गेलै तऽ कोनो बात नहि वहए जे कोनो महिला छथिन ओ कतौ गेल छथिन आबै कलामे राति भऽ गेलनि तऽ हुनका बहुत मतलब बुरी नजर से देखल जाइ छनि बहुत मतलब भेदभाव अखनौ तक बहुत एहन एहन गाँव छै जाहिमे महिलाके लेल बुझै छै जे बस ओ बस घरके काजके लेल बनै मतलब बनल छथिन और कोनो नै ओकरबाद मिथिला पेन्टिंग मिथिला पेन्टिंगके व्यवसायमे ओना तऽ पुरुषो सब छै लेकिन एहिके क्षेत्रमे महिला सब बहुत आगाँ बढ़लै हन मतलब इहए एगो जरिया छै जाहिके कारण ई होइ छै ने महिला सशक्तिकरण तऽ महिला सब आगाँ बढ़लै हन अपन लाइफमे किछौ ने किछौ जरूर कऽ पैलकै हन ओ बस मतलब मिथिला पेन्टिंगके कारण